ہاں میں نے ترجمہ کیا ہے اس زبان سے اس زبان میں جیسے اردو ٹو انگلش انگلش ٹو ہندی ہندی ٹو انگلش اردو ٹو ہندی ایسے ترجمے کیے ہیں میں نے اور اس سے یہ تجربہ رہا کہ کچھ الفاظ بھاری ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اس کو ٹرانسلیٹ کرکے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی اردو کا ورڈ ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یا تو وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا یا پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا تو وہ سمجھ آ جاتا ہے ایسے ترجمے کر سکتے ہیں زبان سے اس زبان سے اس زبان میں اور اس سے یہی تجربہ رہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھاری لفظ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور انگلش کا ہے یا ہندی کا ہے تو اس کو اس کا ترجمہ آپ کو جس لینگویج میں سمجھ آ جائے اسے میں کر سکتے ہیں